चवंदा आहिनि ज़िंदगीअ जे हर पल जो मज़ो वठो आनंदु वठो पर ज़िंदगीअ जे हर पल जो आनंदु हर इंसानु वठणु चाहींदो आहे पर उहो वठी तॾहिं सघे चवंदा आहिनि जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि आनंदु वठण लाइ चवंदा आहिनि पहला सुख निरोगी काया माना जॾहिं असां जो शरीर तंदरुस्तु हूंदो मॻज ठिकाणे ते हूंदो सभु कुझु घर जो वातावरण सुठो हूंदो तॾहिं इंसानु हर ॻाल्हि जो आनंदु वठी सघंदो जॾहिं शरीर कॾहिं ख़ुशि हूंदो मॻज ठिकाणे कॾहिं हूंदो जॾहिं असां योगु अभ्यासु कंदासीं योगु कंदे कंदे कंदे पंहिंजो शरीर हर नमूने स्वस्थ थींदो ऐं स्वस्थ शरीर में वरि स्वस्थ मॻज रहंदो ऐं हर फ़ैसिलो सुठो वठिबो ऐं ख़ुशिनुमा मूड में वरी ख़ुशीअ जे मन में घर जो वातावरण बि सुठो थींदो त इहा स्वभाविक आहे त पोइ उन में असां हर पल जो आनंदु वठी सघंदासीं पोइ किथे घुमण फिरण में बि मज़ो ईंदो किथे पिक्निक में मज़ो ईंदो खाइण पीअण जो बि मज़ो ईंदो हर ॻाल्हि में आनंदु ईंदो ख़ुशी ख़ुशी मिलंदी त इन जी जेकी पहिरीं ॾाकण आहे यां जेकी जड़ आहे इन ख़ुशीअ जी जड़ छा सां जुड़ियलु आहे ख़ुशी हूंदी कॾहिं जॾहिं असां स्वस्थ हूंदासीं दिमाग़ सां बि शरीर सां बि ऐं मन सां बि ऐं इहे स्वस्थ कॾहिं थींदासीं जॾहिं असां योगु अभ्यास कंदासीं त इहो सिधो सिधो रस्तो थी वियो योगु अभ्यास त योगु अभ्यास सां संॿंध रखंदासीं त आनंद ई आनंदु थींदो ऐं जीवन जो हर पल आनंद सां गुज़रंदो ऐं इन लाइ असां खे योगा अभ्यासु ज़रूरी आहे